मेरा सबसे पसंदीदा व्यंजन गुलाब जामुन है क्योंकि गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है मुझे हमारे घर में सभी को मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती पसंद हैं भारत आज भी मिठाइयों का देश है यहाँ पर वो सभी मिठाइयाँ होती हैं अनेक तरह तरह की अन जो भी मीठा खाना बहुत पसंद है हमारे यहाँ सभी को मीठा खाना अच्छा लगता है और गुलाब जामुन तो एक ऐसी चीज है जो बहुत अधिक मीठी होती है और इसकी रेसिपी भी हमें यहाँ बहुत अच्छे से बताई बताते हैं और बनाई भी बनाई भी है हमने पहले अच्छे से इसको भून लो फिर इसको चाशनी में डूबो के खाओ बहुत अच्छा और आनंद का अनुभव होता है क्योंकि गुलाब जामुन में बहुत मिठास होती है औ मीठी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं